गामियारि ओनसोलफोराव आबादारिफोरा गोबां जेंना जेंगोनाफोरजों मोगा मोगि जानानै आबाद मावनांगौ जायो जेरै आबाद फोथाराव माय माय गायनाय बा हालेवनाय आलि खोनाय बायदिफोराव जेंनाफोर सोमजियो जेरै आलि खोखांबा अखा हानानै आलिफोरखौ सुस्र' फिननानै दाबल खोफिननांगौ जायो बेबादिनो माय गायनाय समावबो अखाया गोबां हायोबा मायफोरखौ लोमनानै गोदोयो थैयो थैब्र'वो मायफ्रा आरो बाना जानानै मायफोरा बुखा बुखारलांजायो आरो आलिफ्राबो गासैबो बायो बेफोराव गोबां खस्थ' खालामफिननांगौ जायो दाबल मायफोरखौबो गायफिननांगौ जायो गोदान आलिफोरबो खोफिननांगौ जायो दाबल जायो बेबायदिनो आरो माय गायनो थाखाय दै नांगौ जायो दैनि गोनांथि माब्लाबा समाव अखा हायाबा दैनि आंखाल जायो दै फैनो थाखाय दंग' एबा नाला जावनांगौ जायो आरो दै लाबोनानै आबाद थिलियाव दै सोनांगौ जायो बेफोरावबो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो दंग'फोर जावनानै दै लाबोनांगौ जायो बिनिफ्राय आबाद फोथाराव सोनाय जायो दै मोनबासो आबाद आबादा मायफ्रा मोजां जायो आरो बिदिनो माय गायखांनानै दुब्लियाव सम सम थांबाय थानांगौ नङाबा मोसौफोरा मायफोरखौ जायो बोरमाफ्रा मायफोरखौ जायो बेफोरखौ नायहैबाय थानांगौ सम सम आरो मायखौ गुमा एम्फौफोरा जायो माय बिलाइखौ बेफोरखौबो जोथोन लानो थांबाय थानांगौ जायो जेरै एम्फौ जानायखौ होबथानो थाखाय एम्फौनि मुलिफोर बाहायनांगौ जायो नङाबा आबादखौ बिसोरो नस्थ' खालामो गाज्रि खालामो बिनि थाखायनो एम्फौफोरखौ होबथानांगौ अब्लासो माया मोजां जागोन आबादा मोजां जागोन नङाब्ला एम्फौवा जाजोब्ला माया ओंखारनाय नङा बिनि थाखायनो जोङो सम सम नायहैबाय थानांगौ मायखौ जोथोन लानांगौ आबादखौ जेब्ला गायबाय जेब्ला अब्ला जोथोन लानो थाखाय नायबाय थानांगोन अब्लासो मोजां माय मोनगोन